यदि हम मध्य प्रदेश के पारंपरिक परिवार के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको मध्यम वर्ग के परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे और कुछ छोटे बच्चे दिखाई देंगे यदि हम थोड़े बड़े परिवारों की बात करेंगे तो उसमें आपको माता पिता बच्चे उनके दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मामा मामी ये सब भी दिखेंगे और बात करें हम उनमें पुरुषों की और महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में जो पुरुष जो होते हें वो बाहरी काम के लिए बने होते हें यानि वो व्यवसाय का कोई काम करते हैं या फिर अगर वो किसी नौकरी में हैं तो वो नौकरी में जाते हैं और महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं की यह भूमिका होती है कि महिलाएं पूरे घर का काम संभालती हैं और साथ ही पूरे घर में घर को संभालने के साथ साथ वहां के खाने को देखना और घर को चलाना होता हे तो इस प्रकार अगर हम महिला और पुरुष का दोनों का काम अगर हम देखते हैं तो महिला जैसे घर चलाने के लिए घर को चलाती है तो वह घर के अंदर के सारे काम को देखती है यदि उनसे बाहर से कोई समान मंगवाना होता है तो वो उसका लिस्ट बनाकर पुरुषों को देती हैं यानि पुरुष बाहर जाकर उस सामान को लेके आते हैं और उसे घर में देते हैं काम काम देखा जाए तो काम तो लगभग किसी एक चीज के लिए ही किया जा रहा है लेकिन अगर भूमिका अदा करने की बात की जाए तो महिला घर के अंदर और पुरुष घर के बाहर काम करते हैं अगर हम इसको देखें तो पितृसत्ता और मातृसत्ता और लैंगिक समानता के अनुसार भी इसे देख सकते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पारंपरिक परिवार में महिलाएं और पुरुष की जो भूमिकाएं होती हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह समय के साथ बदलते भी आ रहा है और क्या पता आने वाले समय में इसको बदल भी दिया जाए